ड्रॉइंग करते समय हमें बहुत सारे सामानों की ज़रूरत होती है जैसे बेसिक्स है पैंसील है इस्कैच करने के लिए अगर किसपे करना है हमें टी शर्ट या कपड़ों या फिर किसी दीवार पे तो इस्कैल पैंसिल रब्बड़ और कलर और ब्रश जो कि हाम पॉइंट के हिसाब से चाहिए किस हिसाब से अपन को पेंटिंग करनी है उस हिसाब से पॉइंट होना चाहिए उसका और उसमें हमें कलर का कॉम्बिनेशन देखना है कि कॉम्बिनेशन क्या क्या कर सकते हैं अपन और हमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें अधिकतर चाहिए अब इसे ख़रीदने में ये सामान ख़रीदने में ज़्यादा महँगा होता है कलर ज़्यादा महँगे आते हैं क्योंकि क्वालिटी वाले होते हैं इसमें ग्लू पेस्ट और टेम्प्रो और पोस्टर पैंट की भी ज़रूरत होती हैगी अब वो अपने हिसाब से जो अपन को किस हिसाब से पैंट करना हे ओर कहाँ पैंट करना है तो उसे देखकर हम की ज़रूरत पड़ेगी